اگر میں لکھنؤ کی بات کروں تو یہاں پر بہت سے تفریحی مقامات موجود ہیں کیونکہ لکھنؤ کو نوابوں کا شہر مانا جاتا ہے اور لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے اپنے گھروں سے یہاں پر صرف سیر و تفریح کرنے اور گرمیوں کی چھٹی بتانے کے لیے آتے ہیں یہاں پر کھیل کود کے لیے بہت سی جگہیں ہیں موجود ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جانے کے لیے کچھ ادائیگی کرنی پڑتی ہیں اور کچھ جگہیں ایسے ہیں جہاں پر جانے کے لیے فری جہاں بالکل مفت ہے وہاں کوئی ادائیگی نہیں ہے اور لوگوں کی ایک بھری ایک بہت زیادہ بڑی بھیڑ موجود ہے ان جگہوں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے اسی طریقے سے یہاں کی مارکیٹیں جو نخاس کی ایک مشہور مارکیٹ ہے اور امین آباد کی مارکیٹ یہ بہت زیادہ مشہور مارکٹیں مانی جاتی ہیں یہاں پر لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے سامان خریدتے ہیں اور شاپنگ کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر تفریحی بات تفریحی مقامات کی بات کریں تو بھول بھلیاں ان میں سے ایک ہے جو بہت ہی قدیم زمانے کی ہے اور وہ یہ بھول بھلیاں تاریخی چیزوں کی گواہی دیتی ہے اور یہاں پر لوگ دوسرے ملکوں سے ٹہلنے اور گھومنے آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کے رینٹ کرایہ دے کر کے یہاں پر لوگ انٹری کرتے ہیں اس میں اور گھومتے ٹہلتے ہیں اسی طرح اگر بات کریں بھول بھلیاں کے بغل میں تو ایک گھنٹہ گھر ہے یہ بالکل مفت ہے لوگوں کے لیے یہاں پر شام کے ٹائم کا یہاں کا لکھنؤ کی جو اودھ کی شام جو مشہور ہے اسی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں پر لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور یہاں پر بھی سیر و تفریح کرتے ہیں اور اگر سنیما ہال کی بات کریں تو لکھنؤ میں بے شمار سنیما ہال موجود ہیں جن میں لوگوں لوگ بہت جوق در جوق جاتے ہیں اور خوب فلمیں دیکھتے ہیں صبح سے شام تک ہال ہمیشہ فل رہتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سی ایسی جگہیں ہیں لکھنؤ میں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں